ठीक छै हमरा घरमे छै छओ आदमी छियै हमरा घरके सभ तऽ छओ आदमी छियै आओर अखन तऽ धियापुता सभ छै तऽ धियापुता सभ लेढ़ेते भोतलैते माटि लगैते पानि गिजतै सभ काम हेतै धियापुता रहै छै तऽ ओहि घरमे अखन झगड़ा झाँटि होइबे करै छै एहन बात नहि छै धिया धियापुतामे धियापुता झगड़ा रगड़ा कयलक आब की करब आब तऽ गार्जियनके सभ बर्दाश्त करै पड़ै छै ने सभ गार्जियन बर्दाश्त कयलक आ धियापुता सभ लड़लक आ ओ सभ अपन झगड़े करै लागल ओ कहलक हम लेब ओ कहलक हम लेब अपने अपनेमे चारू भाय बहीन झगड़ा करै लागल बुझअलियै इएह बात छनि बहुत अच्छा छै सखी सहेली सभ बहुत अच्छा से मिल व्यवहारके अपन खेल रहल छै कूद रहल छै बाजि रहल छै भुक रहल छै बहुत अच्छा से बहुत अच्छा से दिन चलि रहल छै एहन बात नहि छै कि नहि छै कोइ टुटिके नहि रैह सकै छै आजू बाजूके छनि ओ कभी भी टुटिके नहि रैह सकै छै टूटके रहबै नहि करैप छै झगड़ा झाँटि होइबे ने करै छै एकदम मिल मिलाप सँ रहल कि लागल की हँ अपना घरके आदमी है घरके आदमी है बहुत अच्छा से हिल मिलके रहल आओर एकमे बाल बच्चाके बाल बच्चा सभ खेललक कुदलक अच्छा लागल बुझअलियै